म्हाका फोटोग्रॅफ म्हणजे चित्र काडप खूब आवडटा म्हाका तरेकवार जिन्सांची चित्रां काडपाक खूब आवडटा म्हाजे कडेन स्पेशल कॅमरा ना पूण हांव म्हज्या फोनाचे कॅमरा यूज करून तरेक तरेक फोटो काडटा म्हाका लोकांची चित्रां काडप खूब आवडटा हांव केन्ना कोणागेर काजराक गेल्यार कोणाची बर्थडे पार्टीक गेल्यार वा कसल्या फंक्शनाक गेल्यार थांगा खुबशीं चित्रां काडटा म्हाजी सगळी इश्टीनी म्हाका सांगता की हांव खूब सुंदर चित्रां काडटा आनी हांव एक प्रोफेशनल फोटोग्रॅफ जावपाची क्षमता आसा म्हाका दिसता हांवें कसलें तरी फोटो काडपाचें कोर्स करपाक जाय कारण म्हज्या कडेन ती स्कील आसा म्हाका दिसता हें म्हाजी खोश म्हाका म्हज्या आवय बापायक सांगची पूण भिरांतूय दिसता की तीं नाकारीत म्हणून पूण म्हजे इश्टीन म्हाका फुडें वचून कसले तरी फोटोग्राफी कोर्स करूंक सांगतात पूण गोंयांत असलें खंयचेय चड कोर्सीस ना हांवें तांचेर इनवेस्टिगेशन केलें पूण म्हाका चडशें खंयचेय कोर्सीस मेळोंक ना देखून म्हज्या एक इश्टिनीन म्हाका सांगलें की बेंगलोर हे शारांत खूब तरेक तरेकवार कोर्सीस फोटोग्राफी कोर्सीस आसा आनी हांवें थंय वचपाक जाय आनी हो कोर्स करपाक जाय म्हाका सगळ्यांवून खूब आवडटा तें म्हणल्यार फुलांची चित्रां काडप दर्याची चित्रां काडप म्हाका आमचे पर्यावरणांत जें कितें आसा तें सैमांत जें कितें आसा तें ताची चित्रां काडूंक जाय म्हाका हें खूब सुखी दिसता म्हाका धाकट्या भुरग्यांची चित्रां काडप पासून खूब आवडटा म्हाका ल्हान ल्हान भुरगीं खेळटा खोश भागयता तेन्ना खूब आवडटा जेन्ना एक माय आपण्या भुरग्याक जेवण दिता आनी ती खोस भुरग्याचे तोंडार दिसता ताजे फोटो काडप म्हाका खूब आवडटा तसलेंच म्हाका खावपाचीं जिन्साचींय चित्रां काडप खूब आवडटा म्हाका दिसता की तीं खावपाचीं जिन्सां पासून चित्रां खूब खोश दिता पळोवप्याक जेन्ना लोक हीं चित्रां पळोवता तेंकां सूख जाता